हेलो मयुरु होटल छा तव्हां चाइनीस खाधो रखन्दा आहिहो त मुंहिंजो ऑर्डर लिखो हिक प्लेट मंचूरन हिक प्लेट चाइनीस नूडलस हिक प्लेट मनचाओ सुप हिक प्लेट चाइनीस साठे छा तव्हां कैश ऑन डिलीवरी कन्दा आयो छा तव्हां खाधो सतें बजे ताईं पहुचाए सघंदासि आयो मुंहिंजी एड्रेस लिखो साईंमारा अपार्टमेन्ट फ्लेट नम्बर हिक सौ चारि उल्हास नगर पंज